जय झूलेलाल अंकल मूं पंहिंजो पार्सल मूं मुंहिंजो पार्सल ऑडर कयो हिकिरो ड्रैस ऑडर कयूं पर ड्रैस मिलण में अलाई टाइम लॻो आहे हिन मुंहिंजी ड्रैस डिलेवरी ॾेखारे पई मूंखे ड्रैस हींअर ताईं पूॼियो न आहे तव्हां जीपे पैसा बि मूं भरे चुकिया आइन हीअं त मां पहिंरी त न कढी थिओ आहे त हिन बार हीअं छो थिओ आहे मतिलबु छा प्रॉब्लम थी वई आहे जंहिंजे कारण इहे थिओ आए तवां ॾिसो कंपनी में छा कुझु अहिड़ो कुझु प्रॉब्लम आहे या कुझु हिते अटकी वियो आहे कि छा तव्हां मूंखे केसि ताईं पार्सल मिलंदो